उत्तर प्रदेश में कला ऐं शिल्प जे खेत्र में घणी ई चुनौतियूं आहिनि मुश्किलियूं आहिनि कलाकारनि खे प्लेटफॉम नथो मिली सघे जेकॾहिं उन्हनि खे प्लेटफॉर्म मिले बि अथो त उन्हनि जो महिनतानो ॾाढो ई घटि आहे उन्हनि जे कला खे मान बि नथो मिली सघे कलाकारु पंहिंजी कला खे निखारण लाइ तमामु घणी महिनत करे रहिया आहिनि वक़्तु ऐं पैसो बि ख़र्च था करणु पर मोट में न त उहो पैसो ई मिले न ई उन्हनि जी कला खे ओड़ो मान ऐं सम्मान मिली रहियो आहे